हेलो जी बोलिए हाँ सर नमस्ते जी हमने मूंग खा के लिए खाद बीज चाहिए तो उसका चाहिए था की किस कितने बीज मतलब खाद मिल सकते हैं मुझे दवाई या खाद बीज चाहिए कितने तक के मिल जाएंगे मुझे और किस ब्रांडेड के मिल जाएंगे आप किस शॉप यह हाँ अच्छा और गेंहू चने यह मुझे चाहिए था दो से चार दिन के लिए उसमें चाहिए मुझे बता दिया गया आपका एड्रैस और हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा और क्या क्या बोलूँ और मतलब अच्छे से अच्छी क्वल हो जाएगी ठीक हैं मुझे था मुझे चाहिए थे मूंग के लिए तो मैंने आपको कॉल किया की मुझे इसके लिए कितने तक के बीज खाद और इसके दवाइयाँ वगैरह मिल जाएगी ताकि में आगे उसमें कर सकूँ अच्छा अच्छा यह दवाइयाँ मुझे कितने तक की मिल जाएगी मतलब फ़िर भी आप बता दीजिए आपके हिसाब से ताकि में आपको कन्टेक्ट कर सकूँ अच्छा ओके ओके थैंक्यू ठीक है